اردو کے سلسلے میں یہ بات آتی ہے کہ اس کو رومن اردو یا دیوناگری میں لکھا جانا چاہیے تا کہ دوسرے لوگ پڑھ سکیں اس کے سلسلے میں کی بات یہ ہے کہ اردو والے ہندی پڑھیں ہندی والے اردو پڑھیں بہت اچھی بات ہے کون روکتا ہے اردو والوں کی اکثریت ہندی سے نہ صرف واقف ہے بلکہ اس کا ادب بھی پڑھتی ہے لیکن ہندی والے اردو جانتے ہی نہیں اور نہ اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں ہندوستان کے بیشتر حصوں میں جو زبان بولی جاتی ہے اس اس کو وہ ہندی کہتے ہیں جب کہ وہ اردو ہے ہندی نہیں ہندی کا تو وہ کیریکٹر ہی نہیں جو ہندوستان کی اکثریت کی زبان کا ہے ار اس میں فارسی عربی ترکی پرتگالی انگریزی اور دیگر بہت سی زبانوں اور بولیوں کے لفظ شامل ہیں ہندی تو وہ ہے جو سنسد میں اور ریڈیو ٹیلیویژن اور سنیما گھروں پر بولی جاتی ہیں یا لوگوں کے درمیان میں آ کر ہی آ کر بی جے پی کے لیڈر بولتے ہیں اور دوسرے پارٹی کے لیڈرس بولتے ہیں اردو والوں نے کبھی ہندی کی مخالفت نہیں کی ان کو ہندی سے کوئی خطرہ نہیں ہے لیکن ہندی کے بڑے بڑے لوگوں نے اردو کی غیرمعمولی طور پر مخالفت کی ہے تاریخ گواہ ہے راجیندر یادو یہ تو اردو کے رسم الخط کو ودیشی رسم الخط کہتے تھے اور اس کو ناگری لیپی سے بدلنے پر زور دیتے تھے وہ اس حقیقت کو نظرانداز کرتے تھے کہ اردو جب پیدا ہوئی ہے اس وقت ہندوستان کی سرکاری زبان فارسی تھی چنانچہ اردو کو اسی رسم الخط میں لکھنے کی ابتدا ہوئی جو اس زمانے میں ہندوستان کی سرکاری زبان کا رسم الخط تھا اس کو دل اس کو ودیش سے نہیں لایا گیا ہندی والے اردو کے بہت الفاظ کو غلط بولتے ہیں اور غلط معنی میں استعمال کرتے ہیں قواعد خلافت خلاصہ مدعا اور کئی دیگر لفظوں کو اگر آپ ہندی رسم الخط میں لکھیں گے تو اس کے معنی اردو سے مختلف ہوں گے اب تو ہم اب تو ہم کو اپنی زبان کے لیے اس کے رسم الخط کی اہمیت کا اندازہ ہو جانا چاہیے لہٰذا بہتر یہ ہے کہ اردو کو اردو رسم الخط میں لکھا جائے ہندی کو ہندی کے رسم الخط میں لکھا جائے کیوں کہ کوئی بھی زبان اپنے رسم الخط سے ہی پہچانی جاتی ہے اور اس کی رسم الخط ہی اس زبان کی بقا کا ضامن ہے